में रोटी बगैरा बनांदी रौह्नी होन्नी खुद दा मनोरंजन करने ताईं में खुद गी फोन चलां फोन च बिच्च गाने लाइयै ओह् सुनदी रौह्नी ऐं फिर जां कुछ बनान्नी होन्नी ऐ फिर में खुद दा मनोरंजन करने ताईं में फोन बिच्च रील्स बगैरा लाइयै दिक्खन लगी पौन्नी होन्नी ऐं होर बनांदे बनांदे में डांस बगैरा करन लग्गी पौन्नी होन्नी आं फोनां बिच्च इ'यां इ'यां में खुद दा मनोरंजन करनी ऐं ते इ'यां खुद दा मनोरंजन करने ताईं में कोई बी फोन बिच्च कोई बी कुछ गेम बगैरा खेलन लग्गी पौन्नी होन्नी ऐं ओह्दे कन्नै जेह्ड़ा साढ़ा खुद दा केह् होंदा कन्नै रोटी बनदे रौंह्दी ऐ ते कन्नै कन्नै मेरा खुद दा मनोरंजन होंदा रौंह्दा ऐ होर अजकल्ल दे जियां जियां अस मतलब रोटी बनांदे बनांदे फोन चलांदे रौह्न्ने आं जियां कोई गेम खेल्ली लैन्नी होन्नी ऐं जां फिर में कोई टी बी लगाइयै उस्सी दिक्खदे रौह्न्नी होन्नी ऐं एह्दे च सानूं मतलब सानूं जेह्ड़ा फोन दा टी बी दा कन्नै कन्नै सानूं बड़ा फायदा होंदा ऐ कन्नै साढ़ा कम्म होई जंदा कन्नै खुद बी साढ़ा मनोरंजन होई जंदा होर होर बी जियां अस कोई कोई रोटी बनांदे बनांदे जियां अस कोई फोन बिच्च कोई वीडियोज बगैरा दिक्खन लग्गी पौन्ने होन्ने आं जेह्दे कन्नै सानूं सानूं बड़ा साढ़ा टाईम जेह्ड़ा पास होई जंदा कन्नै साढ़ी ओह्दे कन्नै साढ़ी रोटी बगैरा बी बनी जंदी ते इ'यां इ'यां साढ़ा इस दा मनोंरंजन होंदा ऐ फिर अस में कुछ बनान्नी होन्नी ऐं ते ओह्दे बाद में कुछ कन्नै कन्नै कुछ होर बी नोहाड़े कन्नै बनाई लैन्नी होन्नी ऐं इ'यां इ'यां मेरा बड़ा जेह्ड़ा मनोरंजन होंदा ऐ हां में बनांदे बनांदे डांस डांस करन लग्गी पौन्नी होन्नी ऐं और वीडियोज बगैरा इंस्टाग्राम फेसबुक च रील्स बगैरा दिक्खन लग्गी पौन्नी होन्नी आं जेह्दे कन्नै मेरा जेह्दे कन्नै मेरा बड़ा मनोरंजन होई जंदा ऐ ते काफी जादा मनोरंजन होंदा ऐ अगर साढ़े कोल फोन फोन टैलीबीजन नेईं होऐ ते साढ़ा मनोरंजन साढ़े ताईं बड़ा मुश्किल ऐ बस इ'यां इ'यां मेरा मनोरंजन होंदा ऐ ते होर बी में बड़ा कुछ करने ताईं अपने आप गी टै ओह् करने ताईं करदे रौह्न्नी होन्नी ऐं इ'यां डांस बगैरा करदी रौह्न्नी होन्नी ऐं रोटी बनांदे बनांदे टाईम पास करने ताईं में फेसबुक च रील्स बगैरा दिक्खन लग्गी पौन्नी होन्नी ऐं जियां सानूं कन्नै साढ़े बड़ा जैदा मनोरंजन होई जंदा रोटी बगैरा बनी जंदी फिर अस एह् करने ताईं असीं बड़ा जैदा फायदा होई जंदा फिर इ'यां फेसबुक च रील्स ट्वीटर चले दा अजकल्ल ओह्दे बिच्च रील्स बगैरा दिक्खन लगी पौन्नी होन्नी ऐं जियां स्नैपचैट होई गेआ अजकल्ल स्नैपचैट्स च बी रील्स बगैरा आई जंदी ओह्दे कन्नै बी साढ़ा बड़ा जैदा टाईम पास होई जंदा और इ'यां इ'यां अस अपने टाईम पास करी सकने ऐं रोटी बनाई सकने ऐं रोटी खाई सकने ऐं खंदे बाकी बी